تلنگانہ میں بڑے خبر رساں ذرائع کیا ہیں تو وہ یہ ہیں کہ اردو چینل ہیں قومی چینل ہیں فور ٹی وی چینل ہیں اور آج کل تو ڈجیٹل بن گیا ہے ڈجیٹل واٹس ایپ پہ سب نیوز آ جا رہی ہے اور آج تک نیوز ہے اور درشن نیوز ہے اور جو ہے نا تیلگو چینل نیوز ہے یہ ساری چیزیں ہیں